प्रणाम फूल चहिए था हमें जैसे शादी ओदी में सजवाने के लिए फंक्सन है जगह दो जगह वहाँ पर सजवाने के लिए कैसे फूल दे रहे हैं और कौन कौन बराइटी रखे हैं फूल का दूसरे के यहाँ हम सजवाते हैं ये कहे रहे जैसे कौन कौन सा वराइटी रखे हैं नाम बताइए फूल मतलब में फूल का

गेंदा का फूल मतलब कई रंग का है कि मतलब एक ही दो रंग का है अच्छा अच्छा और मंदिर में मंदिर के लिए भी मुझे बेला का फूल चाहिए था और कमल का फूल चहिए था और ये जो गुड़हल का फूल अच्छा और रेंज कितना है फूलों का जैसे कि बेला के फूल का रेंज कितना है गुलाब के फूल का रेंज कितना है तो आपके पास कौन कौन सा फूल है मतलब मुझे फंक्सन ओंग्सन के लिए चाहिए तो फूल भी काफी चाहिए तो मतलब उतना मिल जाएगा ना उतना अलेबल हें आपके पास अच्छा कितने रुपये में देंगे अच्छा नहीं तो कुछ कम करिए ठीक है कितने में देंगे कुछ कम करिए हाँ बस यही आज शाम को तब हम भेजेंगे किसी को भेजेंगे

हाँ अच्छे क्वालटी रहना चाहिए और लिख क्वालटी भी अच्छा रहना चाहिए सारा फूल दे दीजिएगा जितना होगा